ہم نے جو فین خریدا ہے وہ اس وجہ سے خریدا ہے کہ گرمی کے موسم میں بہت ضروری ہے فین اور دلی میں خاص طور سے تو فین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا گرمی کے موسم میں تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کی لاؤ ہم بھی فین خرید لیتے ہیں تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ اومینس کمپنی کا فین بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم فلپ کارٹ پہ جا کے ہم نے سرچ کیا تو ہم نے اومینس کمپنی کا ایک فین دکھا تو ہم نے اس کی پرائز وغیرہ دیکھی فیچر وغیرہ دیکھا تو ہم نے اٹھارہ سو روپئے کا فین آرڈر کر دیا پھر کوریر والا ہمارے پاس لے کے آیا تو ہم نے فین کو رسیو کیا اس کے بعد ہم نے فین کو دیکھا تو بہت کوالٹی میں وہ کافی اچھا دکھ رہا تھا اس کے کلر وغیرہ بھی کافی اچھے دکھ رہے تھے تو ہم نے اس کو چھت میں لگایا لگانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی اسپیڈ بہت اچھی ہے اس کی بناوٹ بھی کافی اچھی ہے تو شروع میں تو یہ فین بہت اچھا چل رہا تھا گرمی کا پتا ہی نہیں لگنے دے دے رہا تھا لیکن جیسے جیسے یہ فین پرانا ہونے لگا تو اس کی اسپیڈ بھی گھٹ گئی اس کے پنٹ وغیرہ بھی دھیرے دھیرے اکھڑنے لگے ہم نے اس کا کنڈنسر بدلا لیکن پھر بھی اس کی اسپیڈ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو ہم نے الیکٹریشین کو بلا کے دکھایا اس کو دو سو روپئے دیئے لیکن پھر بھی اس کی اسپیڈ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو ہم نے اس کو اتار کے کباڑی والے کے ہاتھ بیچ دیا کیونکہ یہ فین بالکل اچھا نہیں تھا